उँचाइमे चढ़लियै उँचाइमे चढ़िते चढ़िते बहुत डर लगय छै डरसँ भाय बहिन नहि चढ़ सकलियै जाकरके करते करते चढ़िते चढ़िते तब जा कऽ चढ़लियै उपर फेन चढ़लाके बादमे फेन जा करके केना कऽ आब उतरियै उतरियै सब सङ्गी साथी रतनी सब उतारय रतनी उतारते उतारते तब जा कऽ हमरा बहुत डर लगय रहय रऽ तब जाके जाके चढ़लियै चढ़िते चढ़िते चढ़िते चढ़िते तब जा कऽ फेन आब उतरयमे परेशानी केना कऽ उतरियै जाइ घड़ी तब जाकऽ सब गोरा तनी सङ्गी साथी सब जा कऽ पकरलखिन तब जा कऽ उतरलियै उतरिके तब जा कऽ केना केना करि कऽ देह बहुत अथी होइ रहय रऽ जा करिकऽ तब जा कऽ चढ़िते चढ़ उतरते उतरते बहुत परेशान कष्ट होलय उतना कष्ट से जा करिके किछु भी मे कष्ट होबय करय छै भाय बहिन जा करिके चढ़य छै तब जाकऽ उ चढ़तय चढ़तय तब जाके हुवै छै कुछो तब कुछो अथी होइ छै तब जा कऽ उतरलियै उतरिके तब जा के केना केना कऽ तब जा कऽ उतरलियै चढ़लियै